जेह्ड़ा स्पोर्ट दा रोल ऐ साढ़ी कम्युनिटी उप्पर ओह् बौह्त ही जैदा अजकल्ल स्पोर्ट दा कम्युनिटी साढ़े बौह्त ऐ केईं लोकें दा स्पोर्ट पैशन होंदा केइयें दा करियर होंदा करियर कोई लोक स्पोर्ट्स खेढी खेढी पैसे कमा दे केइयें दा पैशन होंदा उस्सी खेलना ते स्पोर्ट स्पोर्ट गेम्स कन्नै हैल्थ साढ़ी बड़ी मेन्टेन रौंह्दी सारें गी स्पोर्ट गेम्स एंड स्पोर्ट खे करने खेलने चाहिदे क्रिकेट जैसे जि'यां अस क्रिकेट खेढने होन्ने अस क्रिकेट खेढियै बड़ा रिफ्रेशिंग लगदा कदें कदें फुटबाल बी खेढने होन्ने बड़ा मजा औंदा खेढने गी ते जेह्ड़ा स्पोर्ट दा रोल ऐ साढ़े इद्धर साढ़ी कम्युनिटी बिच्च ओह् साढ़े कल्चर बिच्च अजकल्ल स्पोर्ट बिच्च बच्चे खेढी खेढी बड़े दूर साढ़े देश दा नांऽ रोशन करा दे हां केइयें दा पैशन होंदा एह् केईं इस्सी खेढी खेढी कुसा दा करियर ऐ कोई गेम खेढी खेढी पैहे कमा दे केह् हैल्थ गेम्स एंड स्पोर्ट्स कन्नै साढ़ी हैल्थ बी बड़ी जैदा मेन्टेन रौंह्दी मेन्टेन रौंह्दी ते मैं इ'यै आखना चाह्न्ना कि जेह्ड़े साढ़े स्पोर्ट्स गेम्स जेह्ड़े स्पोर्ट्स ऐ ओह् साढ़े कल्चर बिच्च बड़ा जैदा रोल ऐ हैल्प करदा साढ़ी बाडी हैल्थ रक्खने चाहिदे ते असें उस्सी अग्गें अपनी गेम मेन्टेन करियै असें पैहे बी बड़े कमाई सकदे ते इ'यै आखना चाह्न्ना कि गेम्स एंड जेह्ड़े स्पोर्ट्स ऐ ओह् साढ़ी कम्युनिटी दे बिच्च बोह्त ही जैदा नुआढ़ा खास रोल ऐ अजकल्ल बड़ियां गेम्स उप्पर टूर्नामैंटां होंदियां मैं बी टूर्नामैंटां दो त्रै खेली दियां बड़ा जैदा रिफ्रेशिंग लभदा इं'दे कन्नै बस मिं इ'यै आखना चाह्न्ना कि जेह्ड़े गेम्स एंड स्पोर्ट्स दा रोल ऐ साढ़ी कम्युनिटी दे बिच्च ओह् बोह्त ही जैदा ऐ